مختلف موسموں کے اعتبار سے مختلف پودوں کے الگ الگ احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہے اور الگ الگ احتیاطی تدابیر بھی ہے جیسے آم کا باغ ہے تو پتجھڑ کے موسم میں جب آم بور آنے سے پہلے اُس کی ایک بار دھلائی کرتے ہیں اور جہاں پر آم کا باغ ہو اُس کو جوتا بھی جاتا ہے اور اُس میں پانی بھی ڈالا جاتا ہے اِسی طریقے سے اُس میں کھاد کا بھی استعمال کرتے ہیں جو گوبر کی شکل میں ڈالتے ہیں اور اُس کی دو تین بار دھلائی کرتے ہیں تاکہ جب پھل آئے تو زیادہ سے زیادہ آئے اور مضبوط آئے اور صاف شفاف آئے الگ الگ احتیاطی تدابیر ہے اور جہاں تک اِسی طریقے سے جب اُس کی باغ کی دھلائی ہوتی ہے اُس میں کیڑے کم لگتے ہیں اور جب پھل آتا ہے آم آتا ہے تو ایک اچھا پھل اور صاف شفاف پھل پھل ہوتا ہے یہ الگ الگ تدابیر کی جا سکتی